में बड़ी बार बाह्रले देशें घूमने गेई कदें स्कूलै कन्नै गेई कोई अपना प्रोजैक्ट करने कदें कालेज कन्नै गेई घूमने कदें तीर्थ करने गेई घरै आह्ले कन्नै गेई पंजाब गे अस उत्थै बड़ा शैल गुरूद्वारा बने दा ओह् दिक्खेआ घरै आहले कन्नै फ्ही इक बार फ्ही तीर्थ करने गे बनारस काशी विश्वनाथ दा उत्थें मंदर ऐ बड़ा शैल बने दा ओह् दिक्खेआ असें प्ही महाराज होर बी बड़ी बड़ी थाह्रें गे कदें अस कन्याकुमारी गे उत्थै मंदर दिक्खेआ असें बडा शैल तिरुपति बालाजी गे उत्थै तिरुपति बालाजी दा मंदर दिक्खेआ ते इ'यां इ'यां थाह्रें थाह्रें घूमे कदें घरें आह्ले कन्नै कदें कुसै कन्नै कदें कुसै कन्नै जेह्दे कन्नै जो जा दा होग ते ओह् आक्खे चलो ते उं'दे कन्नै चली पौना ते घूमना फिरना अपने की गी एह् पल बार बार आंदे नी हैन ते ज्यादा ज्यादा में घूमने गेईं आं कि अपनी पढ़ाई दी बजह कन्नै बी मिगी जियां इतेहास दी चीजां कुदै किले कुदै किश पना परानी इमारतां बनी दियां ओह् दिक्खने जियां जयपुर चली जाओ उत्थै इन्नी शैल शैल परानियां हवेलियां राजें महाराजें दियां जो साढ़े इतेहास च न ओह् सारे दिक्खे फ्ही महाराज साढ़े जम्मू दे जम्मू दा साढ़ा एड्डा बड्डा किला ते ओह् दिक्खो फिर साढ़े जम्मू च बथ्हेरियां ऐसे तीर्थ स्थान न जियां माता वैश्णो देवी दा स्थान ऐ उत्थै जाओ होर बथ्हेरे ऐसे स्थान न जित्थें अस दिक्खन दिक्खने गे सारा घूमी घूमियै असें दिक्खेआ ते बड़ा शैल रेहा साढ़े आस्तै